ग्रांऽ च जिसलै लोक खेढ खेढदे तां उ'नें ई मतियां सारियां मते सारे फायदे थ्होंंदे ऐसी गल्ल है गै निं ऐ कि अगर ग्रांऽ च स्पोर्टस खेढेआ जा तां फायदा निं थ्होऐ एह्दा मता जैदा फायदा एह् ऐ सभनें शा जैदा फायदा ऐ पर ग्रांऽ दे लोकें खैर इन्नी जरुरत ते नेईं होंदी की जे ओह् पैह्लें गै तंदतरुस्त होंदे उत रूह्नी लांदे ओह् मक्कें ई गोड्डी करदे रौंह्दे ते होर जेह्ड़ा समान ओह् जैदातर पैदल आओ जाई गै होंदी ते शैह् रै आह्ला लेखा उत्थै स्हाब निं ऐ कि अगर थोह्ड़े अग्गें जाना होऐ तां उत्थै मोटरसैकलै उप्पर जाना गड्डियें स्कूटियें उप्पर जाना अगर तुसें उत्थै दा हट्टिये ई गै जाना तां ओह् बी अद्धा घैंटा लग्गी जंदा ते तुसें जंगल कुतै बी जाना घाऽ आह्नना माल्लै गित्तै जां किश बी ओह् बी पैदल आह्नदे भार चुकदे तां ओह् पैह्लें गै फिट्ट होई जंदे पर भी अगर जेह्कियां जेह्का खेढ जेह्के उ'नें जिंदगी च अपना जेह्ड़ा जोगदान दिंदा ऐ ओह्दी बड़ी बड्डी म्हत्ता ऐ जेह्ड़े नौजोआन युवा होंदे न उं'दे ताईं खेढें दे माध्यम च ओह् अग्गें ते पुजदे गै पुजदे पर उं'दा शरीर इक दशा उ'नें ई पन्छोई जंदी कि हां भाई इस चीजै च अ'ऊं बिल्कुल फिट्ट फाट ऐं खेढने दा ग्रांऽ च मता मता गै मता बैनीफिट ऐ खास करियै नौजोआने जेह्ड़े औने आह्ली पीढ़ी ऐ उसी खास करियै विद्यार्थियें गी ते सरकार बी एह्दे आस्तै मते हारे प्रयास करै दी लगातार लग्गी दी ते बहुत गै फायदा ऐ खेढने दा